नोंगौ मानसिया मोजां फरायनाय जाब्ला नेमखान्थिफोरजों सोलिनाय मोजां आखुनि जायो मानो होनोब्ला समाजा जोंनि मोनसे टाइम टेबोलखौ फोरमायो एबा फरायनायनि मोनसे खाबु समजों लानानै फरायनाय जायो जेब्लानासिम समजों खारफानानै फराया अब्लानासिम फरायनायाबो मोजां जाया जेब्लानासिम मानसिया गावनि समखौ दिहुननानै मोनसे टाइम टेबोल दिहुनना फरायलाङो अब्लानासिम मानसिनि बा मोजां आखुनि जायो बे फरायनायनि गेजेरजों मोजां फिथाइ मोननो हागोन मोजां फिथाइ मोनोब्ला इउन समाव एबा माब्लाबा मोजां थासारि फैगोन एबा फरायनायनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि फिथाइ मोननो हागोन